असां सभु दोस्त गॾिजी करे बरसाति जे मुंद में मार्शल गार्ड वेंदा आहियूं इहो मार्शल गाड मुरबा खां थोरो अॻियां महाराष्ट्रा में आहे असां सभु दोस्त गॾिजी करे हुते खाधो खणी वेंदा आहियूं मां जीअं ॾही वड़ा खणी वेंदो आहियां ॿियों दोस्त बिहु भुॻा खणी वेंदो आहियां टियों दोस्त भुॻा चांवर पटाटा खणी ईंदो आहे चौथो दोस्त डॿल ऐं छोला खणी ईंदो आहे उते बरसाति जे में मुंद में पहाड़नि मां ॾाढा झरना वहंदा आहिनि जंहिंमें असां उहो ॾिसण लाइ वेंदा आहियूं ॾाढा सुठा लॻंदा आहिनि ऐं असां पहिरीं उन में सनानु कंदा आहियूं सनानु करण खां पोइ असां हुते सभु जेको खाधो खणी वेंदा आहियूं गॾिजी करे खाईंदा आहियूं असां हुते बुटो बि खाईंदा आहियूं ऐं ॾाढो मज़ो ईंदो आहे इंजॉए कंदा आहियूं ॾाढी पाण में ऐं हर साल वेंदा आहियूं बरसाति जें मुंद में